جب اگر ڈرائنگ اگر کوئی مریض یا کوئی بچّہ اگر بیڈ پر اگر سویا رہتا ہے اگر کسی کی طبیعتیں خراب رہتی ہے اگر کوئی پریشانیوں میں رہتا ہے تو اسے جب ڈرائنگ اگر دکھایا جاتا ہے تو بہت ہی اس کا من اچّھا ہو جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے اس لیے ڈرائنگ کو زیادہ تر پسند کرتے ہیں لوگ اور جب ہم نے ڈرائنگ سیکھی تو اس میں یہ سب سے اچّھی یہی باتیں سیکھی دیکھی کہ ڈرائنگ جب ہم بناتے تھے تب اگر کوئی پارٹ اگر کوئی سل اگر بناتے تھے تو اس میں اگر کوئی خوبیاں رہتی تھی تو میں ہم کو بھی لگتا تھا کہ اس پارٹ میں اگر ہم لوگ زیادہ اگر نشہ کریں گے تو میرا یہ پارٹ خراب ہو جائے گا اس پارٹ سے ہم کو بہت اسٹرانگ رکھنا ہے اس پارٹ کو بنانا ہے رکھنا ہے اور سبھی کو یہی اچّھا لگتا ہے خاص طور سے دنیا میں زیادہ تر ڈرائنگ بہت ہی اچّھا لگتا ہے پہلے زمانے میں جو ہے موبائل موبائل نہیں تھا تو لوگ زیادہ تر ڈرائنگ کا ہی پریوگ کرتے تھے اور آج کے زمانے میں بھی زیادہ تر ڈرائنگ ہی لوگ پسند کرتے ہیں